सर नमस्ते बताइए हाँ हमारे पास मेडिकल इस्टोर है हम दवा बेचते हैं बताइए क्या चाहिए आपको क्या हुआ है आपको

जी कब से ले रहें आप दवा बुखार का बुखार कब से है आपको टायफाइड

मतलब जहाँ से पहले आप दवा लिए थे वहाँ से कुछ थोड़ा भी आराम नहीं है वहाँ से

अभी कोई आराम नहीं है चलिए ठीक है बुखार अब भी होता है ठंड लगती है कमजोरी फ़ील होता है और

भी नहीं हाँ ठीक है टायफाइड के लक्ष्मण हैं ये सब चलिए ठीक है फिर हम आपको दवा दे देंगे जी कहाँ से बोल रहें आप अच्छा प्रतापगढ़ से

जी जी ठीक है आप आ जाइए हम आपको दवा दे देंगे कब आ रहें आप सर अच्छा ठीक है ठीक है आ जाइए हम आपको दवा दे देंगे टायफाइड का जो भी होगा अच्छे से अच्छा इलाज किया जाएगा आपका हमारे यहाँ हाँ ठीक है वहीं हैं पट्टी में चौक पर हैं हम हाँ तो उसकी भी वो हो जाए कब से है लीवर इंफेक्सन कब से है आपको अच्छा मतलब तो दोनों एक ही समय से चल रहा है आपको लीवर में इंफेक्सन और टायफाइड या चलिए लीवर में इंफेक्सन है अल्ट्रासाउन्ड कराए थे आप अच्छा अल्ट्रासाउन्ड में पता चला होगा न आपको लीवर में इंफेक्सन है ब्लड टेस्ट भी कराए हैं आप ब्लड टेस्ट में टायफाइड निकला होगा अच्छा चलिए ठीक है आइए आप हम दवा कर देंगे दोनों की दवा कर देंगे आप एकदम आराम हो जाएँगे बढ़िया से चलने लगेंगे हाँ चलिए शाम तक आप आएँगे न चलिए ठीक किसी को लिवा आइएगा क्योंकि दवा देंगे तो खुराक बताना रहेगा आपकी तबियत ज़्यादा खराब है ठीक है आप चले आइए शाम को आइए यहीं चौक पर हैं पट्टी पर हम थोड़ा टाइम से आइएगा ठीक है हाँ टाइम से आइएगा हम यहीं बैठे हैं हाँ हाँ चलिए ठीक है फिर लेते आइए जो भी हो अपना अल्ट्रासाउन्ड वगैरह ठीक है ठीक नमस्कार